आं अनलाइनाव टि भि समसुं टि भि बिहरदोंमोन नैजिब्रै इन्च टि भि आ जोबोद मोजां कालारफुल आरो डिसप्ले आबो बिराद मोजां आरो गिदिर आं जोबोद मोजां मोनदों सेमसां नि प्रडाक्ट खौ मानो होनोब्ला मोजाङैनो सौफैदों आं जेखौ लुबैदों बेनो सौफैदों आरो नोंथांमोनाबो बिहरनो हागोन सेमसुं मथा मथि जिब्रै जिब्रै रोजानि टिभि खौ आं गु रोजायावनो अनलाइनाव अफार मोननाय जादों आं जोबोद मोजाङानो मोनदों मानो होनोब्ला आं बे टिभि नि सायाव अनेख गोजोननाय दं मानो होनोब्ला मोजाङानो सौफैदों आं गोजोननाय मोनदों एसेनोसै